हय हांव आनी म्हजो घोव सद्दां सकाळीं धांवपाक वता सांची आमकां कामां खातीर वेळ मेळना म्हणटकर सद्दां सकाळीं एक वरभर तरी धांवपाक आमी वताच तातूंत आमकां खूब हेल्थ बेनिफिट्स दिसल्यात आमचे कॉलेस्ट्रॉल लेवल कमी जालां फॅटी लिवर कमी जालां आतां आमकां दीसभर एनर्जी फील जाता बॉडीन फ्रेश फील जाता आमचें कॉन्संट्रेशन वाडलां तशेंच बाकीचें जे कितेें कार्डियक रिलेटेड किंवां हार्ट रिलेटेड इश्यूज आसा जाल्यार तेय बी तातून खूब कमी जातात तशेंच वजन आमचें चड आशिल्लें तें कमी जालां सगळ्याच बाबतीन आमकां खूब मदत जाल्या धांवपा वता तेन्नाच्यान आनी आमची फिटनस लेवल सुद्दा खूब वाडिल्ली आसा म्हणटकर म्हणटकर धांवप हें सामकें फायदेशीर जालां आमकां आमच्या शरिरान फूल आमकां खूब बरें दिसता फ्रेश दिसता आनी एक्टीव फील जाता